आं मिथिनाय गेलेग्रा सुबुंनि देरहानाय सुबुंनि मुङा जाबाय हलिचरन नार्जारी बिथाङा बिथाङा जेरै फिसानिफ्राय गिदिर खेला गेलेलांबाय जेरै बिथाङा गामिजों फिसा भिलेज लिग गेलेनानै बेनिफ्राय मोजां गेलेनायखौ नुनानै सेलेक्त जानानै बिदिनो गोजौ इसे गोजौ द्रिस्तिक लेबेलाव जैन मोनबाय बिदिनो बेबायदिनो बिथाङा गेलेनानै गेलेनानै गेलेनायखौ गावनि गेलेनायखौ दिन्थिनानै मोजां दिन्थिनानै आरो नाम खामायलायबाय बेबायदिनो गेलेयै गेलेयै बिथाङा नाम जानानै बयबो सिनायनानै बयबो मानसिफोरा सिनायलायनानै बिथांखौ आरोबाव द्रिस्तिकनिफ्राय स्तेत लेबेलाव गेलेनो लेंहरलायबाय बिथाङा बेबायदि बे बिथां हलिचरन नार्जारीया बिबायदि गेले गेलेयैनो मोजांफ्राय साबसिन साबसिन्निफ्राय मोजां बिदिनो गल सोयै सोयै सोलाङै सोलाङै बिदिनो बिथाङा मोजां गेले गेलेलांबाय गेलेयै गेलेनानै बिदिनो आरो बेनिफ्राय गोजौसिन देरसिन बाहागोआव सान्स मोनलायबाय बेबायदिनो बिथांखौ आरोबाव थाम मोनसे थिमनिफ्राय मोनसे थिमा बिथांखौ बायनानै लांबाय बिथांखौ आरो बे स्तेत लेबेलनिफ्राय गेलेनानै आरो नेसनेल लेबेलाव गेलेहैनो हालायबाय बिथाङा बे बिथाङा बिथांखौ बयबो सापर्त होयो मदद होयै होयै बिदिनो देरसिन बर'नि बर'नि देरसिन गेले फुटबल गेलेग्रा बिथां हलिचरन नार्जार नार्जारीखौ बयबो सापर्त होयै होयै बिथांखौ देरहासार खालामबाय आरो बिथाङा गोजौनिफ्राय गोजौ नेसनेल लेबेलाव गेलेहै गेलेहैनो हाबाय बिथांआ दासिमबो गेलेगासिनो गेलेगासिनो दङ बिदिनो आइ एस एल आव जेरै हिर' इण्डियान सुपार लिग बिदिनो बिथाङा आगोल आसाम नर्थ इस्त आसाम बा नर्थ इस्त नर्थ इस्तजों जानानै गेलेदोंमोन बिथांखौ साबसिननिफ्राय साबसिन गेलेनाय नुनानै गुबुन स्तेत गुबुन स्तेतनि मानसिफोरा बिथांखौ सायख'नानै सायख'बाय आरो बिथांखौ बायनानै लांलायबाय बिथां हलिचरन नार्जारीखौ बियो बर' बर' हारिनि साबसिन मोजां गेलेग्रा गेलेगिरिमोन बे बिथां बिथांआ बियो दाबोनो हायद्राबाद एफ सि हायद्राबादजों फुटबल गेलेबाय गेलेबाय थायो बियो बिथाङा बावाखै दाखालिसो थांनाय बारावबो बिथाङा हायद्राबाद एफ सि जों गेलेनानै देरहासार जानो हादोंमोन आरो गल सोनानै बिदिनो गावनि सिनायनाय सिनायथिखौ होनो हादोंमोन बिथाङा बिदिनो मेदेल मेदेल गल मेदेल मोनदोंमोन बिथाङआ बेबायदिनो मोजां गेले गेले बिथांखौ बयबो सापर्त होबाय आरो बिथाङा दा गामियावनो दंबाय थायो बे बिथांनि गामिया हाब गेन्द्राबिलिमोन बिथांआ दा न'आव न'आवनो ओरैनो दंथ'यो दा जायगा जायो जायगा जायगा त्रायेल मेच बिदिनो मानसिफोरखौ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ सायख' सायख'यो बा सेलेक्त खालामो बिथाङा दा जायगा जायगा गामि गामियाव बिथाङा आरो जोंनि हिनजाव गेलेगिरि सासे सुबुङा बियो बिथाङाबो बेबादिनो गाहायनिफ्राय गोजौ गोजौ लेबेलाव गेलेहैनो हाबाय बे बिथांनि मुङा जाबाय मिस अपुर्ना नार्जारी बिथांनि जोनोमा बिथांनि जोनोम जायगाया खाग्राबारियाव खाग्राबारियाव जादोंमोन बिथाङा दा बिथाङा दा दिस्त्रिक लेबेलनिफ्राय गेलेनानै बेबायदिनो जेरै हलिचरन नार्जारी बादि गेलेनानै दिस्त्रिकनिफ्राय स्तेत लेबेल गेलेनानै स्तेतनिफ्राय दा बियो नेसनेल लेबेलाव सान्स मोनहैयो गेलेनो बिथाङा अपुर्ना नार्जारी बिथांआ बिथाङा दा इण्डियानि केप्तेन जानानै दङ बिथाङा बिथांखौ दा बयबो सिनायो आरो बिथांखौ बिथाङाबो हिनजाव माहारिनि जानानै बेयो मोजां गेलेनो गेलेनो गेलेनाय गावनि गेलेनायखौ दिन्थिदों बिथाङा बिथां अफुर्ना नार्जारीया दा बियो नेसनेल लेबेलाव जोगासिनो बल गेलेगासिनो दङ दा फुटबल गेलेगासिनो दं बिथां अफुर्ना नार्जारीया बेनोसै